मिथिलामे व्यञ्जनके नाम सुनि कऽ सभसँ प्रथम माछक तीमन मोन पड़ैए माछक तीमन बनेनाइ हमरा बहुत नीक लागैए जहिना ओहिके खाइमे लोक स्वादसँ रुचिसँ खाइत छथिन तहिना हम माछ बनबयमे बहुत प्रसन्नतासँ बनबैत छी माछ बनेबाक क्रममे जखन माछ तराइत छै तखनेसँ लोक एकटा दू टाके तरलो माछ खाय लगैत छथिन जेकि बनबयमे आओर रुचिगर भऽ जाइत छै बनबय कालमे आसानी बुझाइत रहैत छै आ सभके मोनके खुशी देख कऽ माछ बनेनाइ बहुत आसान बुझाइत छै माछके झोरेलाके बाद अपनासभ एतय चावल बनबयके प्रारम्भ करैत छियै आओर भात बनेनाइ हमर रोजके कार्यमे शामिल छै आओर भात बनेनाइमे बहुत ज्यादा मेहनतिके भी काज नहि छै बस तर्कक काज छै ओ तर्कसँ बनैत छै एहिके सङ्गे हमसभ खीरकेँ बहुत बहुत प्राथमिकता दैत छियै कुमारी भोजन हुए या पातरि हुए खीर बनेनाइ हमरा एतय हमेशा बनैत छै आओर बहुत तरहके खीर बनैत छै ओहि खीरके हम वर्णन करयके क्रममे एकटा गप्प कहऽ चाहब कि अपना एतय जे घरक ढेकीमे कुटलाहा चाउर होइत छलै ओकर खीरके स्वाद हम बाजारके सोनाचूर चाउरोसँ नहि प्राप्त कऽ सकैत छी ओहिमे आब ढेकी तऽ नहि उपलब्ध अछि लेकिन हमरा एतय कनिक एखनो भगवती पातरि लए प्रयास कयल जाइत छै कि अपनेसँ कुटलाहा चाउरमे बनय आओर ओहिके स्वाद एहि दुआरे नीक होइत छै कि ओ चावल बिलकुल मिल जाइत छै आओर बहुत सुन्दर खीर बनैत छै आओर बहुत कम समयमे तैयार होइत छै आओर ओकर मीठास तऽ अपन हाथमे छै अहाँ जतेक मीठ कऽ सकैत छियै जतेक मेवा दऽ सकैत छी देल जा सकैत छै आओर एहिके सङ्गे बड़ी बनबयमे कखनो कखनो शुरूमे हमरा कठिनाइ होइत छलए कि बड़ीके रसके अन्दाज नहि बुझैत छलहुँहेँ मुदा आब ओ कठिनाइ नहि अछि आब हम बड़ी खूब आरामसँ बना सकैत छी आओर ओहिमे भी हमरा कोनो दिक्कत नहि होइए तिलकोरा तरयमे बहुत नीक लगैए बिलकुल सोझ तरयके रहैत छै ओहिके पात नहि मुड़बाक चाही आओर ओकर पीठार एकदम एकूरेट रहनाइ चाही तखने अहाँके तिलकोर सुन्दर तराइत छै आ भोजन बनेनाइ आओर कठिनाइके सभसँ किछु दूर करैत परसैके भोजन बहुत बढ़िआँ अनुभव अछि हमरा हम बहुत सुन्दरसँ डेकोरेट कऽ कऽ परसयमे विश्वास राखैत छियै जिनका इच्छा नहियो रहैत छै ओहो एक मिनट लेल देखैत छथिन कि अच्छा एनाहू परसल जाइत छै चलू सुन्दरसँ परसलहुँ ई सुनि कऽ हमरा मन बड्ड खुश होइए धन्यवाद